पूर्णियामे एहन छै की बारिशके लऽ करिकऽ बहुत सारा दिक्कत होइ छै कखन पानी पड़त कखन नहि पड़त एहि लऽ कऽ कोइ काम करैलए जाइ सकै केहूके ऑफिस जाइके होइए तऽ ओहो नहि जा सकैए बहुत सा परेशानी होइ छै इसकुल बच्चासबके गाड़ी आना बाहर निकलना केहू जैसेकि केहूके बेमारी हो गेल परेशानी रातिमे आधा रातिके किछु भी ककरो भऽ गेल निकलना बहुत असम्भव हो जाइ छै नाला ताला बहुत सारा अइसन छै केहूके दरवाजेपर पानि लागि गेल बहुत अइसन चीज छै जाहिसँ परेशानी हो जाइ छै पूर्णियामे कभी मौसम ठीक रहल तऽ कभी आँधी तूफान बहुत ज्यादा परेशानी हो जाइ छै यहाँपर सबके पूर्णियामे आँधी तूफान हवा पानी बहुतसे गरीब सबके बहुत ज्यादा परेशानी हो जाइ छै सबसँ ज्यादा तऽ गरीब गरीब सबके सबसँ ज्यादा ही दिक्कत होइ छै ककरो घरके रहैके लिए जगह नहि भेल ओ सबके तऽ आओर बहुत बड़ा ही टेन्शन हो जाइ छै पानी पड़ल घर भरि गेल छोट छोट बच्चा छै आब ओ सब कहाँ लऽ कऽ जैत एहन सब बहुत ज्यादा ही परेशानी हो जाइ छै गरीब सब छै किसान जैसेकि ओ सब कमाइवला खाइवला सब छै ओ सबके तऽ ओ टाइम तऽ किछु होइ नहि ने पाबै छै बहुत ज्यादा परेशानी छै पूर्णियामे पानिके लेकरके सबसे ज्यादा रोड जाम भऽ गेल रोड नहि बनल छै आब कखन इस टाइम की करल जाइ की नहि किछु समझ नहि आबै